असांजो राजस्थान शुरू खां ई वीरनि जी भूमि रही आहे हिते तमामु वॾा वॾा योद्धा बि पैदा थिया आहिनि जीअं त असांजे हिते महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप पंहिंजे राज्य खे बचाइण लाइ मेवाड़ खे बचाइण लाइ हुननि लड़ाइयुनि में पंहिंजे महल खे छॾे वञी झंगल में वासो कयो हुओ ऐं झंगल में रही करे हुननि लिकी करे अकबर सां पंहिंजी लड़ाईअ खे ज़ारी रखियो हुओ ऐं हुननि उते झंगल में ॾाढा ॾुखिया ॾींहुं कढिया राजा थी करे पंहिंजी राणीअ सां गॾु पंहिंजी ॿारनि सां गॾु रही झंगल में रहिया झंगल में हुननि खे खाइण लाइ बि कुझु न हूंदो हुओ पंहिंजे ॿारनि जो मनु बहलाइण लाइ उहे हुननि खे गाह जी रोटी बि ठाहे ॾींदा हुआ ऐं जॾहिं उहा गाह जी रोटी बि झंगल जा बिलावर खणी वेंदा हुआ त हुननि जे मन ते ॾाढो ई बुरो लॻंदो हुओ